मच्छरसँ बचाओ करैके लेल बाहर भीतरमे जेना कोनो बाहर ग्राऊण्ड छै कतहुँ खालीमे छै मच्छर बाल बच्चा खेल रहल छै तऽ ओतऽ बचाओ करैके लेल होइत छै कि एगो घूर लगा देलक ओहिमे धुआँ कै देलक जाहिसँ ओतेक दूरका बाल बच्चा अपन खेल रहल छै तऽ ओहेओसँ कनि सेफ्टी भेलै घरमे जहाँ तक बात छै तऽ घरमे जे छै जे कतेक आदमी जे छै बड़ा आदमी अपन ऑलआउट लगा देलक गरीब आदमी छी तऽ हमसब जे छै से मच्छरदानी चारू बगल खोसि लेलहुँ खोसि लेलाके बाद जे छै से ओकरा चारू बगलसँ बिस्तर लगेलहुँ तेकर बाद ओकरा खोसि देलहुँ खोसि देलाकऽ बाद मच्छरसँ एगो ओ बचाओ होइए बाँकि बात घरमे जे छै से साँझ दिऔ धूप दिऔ तऽ ओहि परसँ सेहो बचाओ होइत छै धूप देलाक बाद जे छै जेकि आओर मच्छरसँ जे छै जे

कचरा नाली सबसँ बेसी मच्छर पैदा होइत छै मानि लिअ नाली यऽ घरके आसपास या कचरा यऽ तऽ ओहिमे मच्छर जे छै से मच्छर पैदा होइत छै तऽ ओहि ओहि कचरा सबके एनी टाइम अहाँ जे छै ओहि सब जगहके साफ कै कऽ रखिऔ घरमे जे छै जेकि बाहर कऽ जगह छै तऽ ओकरा घूर लगाय दिऔ अंदरके जगह छै तऽ मच्छरदानी लगाय दिऔ ओहिमे अपन मच्छरदानी चारू तरफ बिस्तरके खोसि दिऔ खोसि देलाके बाद आरामसँ जे छै से आराम करू तेकर बाद जे छै जे सुबह भेलै तऽ फेन ओकरा जे छै से समेटके राखि दिऔ फेन जे छै जेकि अहाँ एहिमे सेफ्टी रहबै आ नहि अहाँ मच्छरदानी नहि लगेबै तऽ औटोमैटिक छै जे पासमे नाला यऽ एमहर कचरा यऽ एमहर अथी छै ओहि पर जे छै जे पानि जमा होइए तऽ ओहि पर जे छै मच्छर पैदा होइते छै ओ अहाँकेँ मच्छर काटत मलेरिआ डेङ्गु एहि तरहसँ आओर दोसर दोसर प्रकारके जे छै बीमारी आओर भए जाइत छै ओहिसँ तऽ ताहि दुआरे अपना जे छै जेकि सेफ्टी करैके लेल अहाँ मच्छरदानी लगाय लिअ या ऑलआउट लगाय लिअ गुडनाइट लगा लिअ ई सब ओसबके सेफ्टीके लेल जे छै बढ़िआँ रहैत छै तऽ हमसब तऽ सहए बुझलहुँ